हाँ मुझे ऐसा एक बिज़नेस ध्यान है हमारे गाँव में गाय होती है उन्हीं के दूध से पहले उन्होंने छोटे से शुरुआत की उन्हें पहले एक छोटी दूध की डेयरी खोली उनकी यह डेयरी बहुत ही अच्छी चलती थी फिर उनका बिज़नेस धीरे धीरे एक गाँव से दूसरे गाँव तक बढ़ा और अब बहुत से गाँवों में दूध पहुँचाने का काम करते हैं उन्होंने अपनी डेयरी की बहुत ही अच्छे स्तर तक पहुँचाया है वह गाय का शुद्ध दूध देते थे इसी से प्रभावित होकर उन्हें इतना सफल बिज़नेसमैन बनाया